असांजा पंज दोस्त फैमिली सहित असांजे पासे में जूनागढ़ जे पासे में वीर पुर जेको आहे तीर्थ स्थल सर बाबा जलाराम जो स्थल ओॾे वञिणो त वञिणो आहे त सत असां ईअं वेंदासीं भई पंजीं फेबररी ॿ हज़ार चौवीह ते त असांखे हिकु वॾी कार खपे जंहिंमें घटि में घटि इहो सम्झो अठ माण्हू वही सघनि अहिड़ी हिकु सुठी कार खपे उहा कार तव्हां मोकिलींदा ऐं कार एॾी सुठी मोकिलिजो रस्ते ते किथे असांखे हैरान न करे ऐं गॾोगॾु कार सां जेको तव्हां ड्राइवर मोकिलींदव उहो बि सही तरह सां मोकिलिजो जीअं असां सुठे नमूने उते जला वीरपुर वञी करे असां पंहिंजो टूर पूरो करे अचूं ऐं जेको असां मक़सदु रखियो आहे भई पवित्र जॻहि ते वञी करे उन संत जा दर्शन कयूं त उन लाइ तव्हां हिकु सुठी कार ऐं घटि में घटि असांजी छहनि ॼणनि जी सत जी सवारी ते अची वञनि माण्हू अहिड़ी नमूने जी कार तव्हां जेकॾहिं मोकिलींदव त उहा तव्हांजी अ अ योग्य रहंदो ऐं तव्हांजी महिरबानी